हैलो एह् हैलो सर में पुरुषोतम बोला ना ते एह् जेह्ड़ा ऑर्डर जेह्ड़ा में दित्ता दा फूड दा राजमांह् चोल दा एह् गलती कन्नै होई दा मिस्टेक होई दा में एह् दरअसल चाहंदा निं था एह् नेईं खाना चाहंदा में गलती कन्नै इसी ऑर्डर देई चुका दा एह्दे तुस ते आस्तै माफ़ करो ते ऑर्डर जेह्ड़ा नमां जेह्ड़ा मतलब बटर पनीर आस्तै ऑर्डर जेह्ड़ा में तुसें ई दिंदा ओह् जेह्ड़ा तुस शामीं आस्तै शामीं दी रोटी आस्तै डिनर आस्तै ओह् तुस लाई सकदे ओह् मी अट्ठ बजे तक थुआढ़ा ऑर्डर जेह्ड़ा पुज्जना चाहिदा ते एह्का ऑर्डर जेह्ड़ा दित्ता दा ऑर्डर पिछला एह् गलती कन्नै होई दा एह्दे आस्तै तुस माफ़ करेओ ते ओके